मूंखे पंहिंजा सिंधी खाधा ॾाढा वणंदा आहिनि खाइण बि ऐं ठाइण बि स्पेशली मूंखे साई भाॼी भुॻा चांवर बिहु पटाटा तरियल पापड़ दाल पकवान ॾही कोकी ॿसरु वारी कोकी त तमामु घणी वणंदी आहे हर सनडे ते असां ॿसरु वारी कोकी ऐं ॾही त ॿधियल ई आहे हिनखां अलावा हफ़्ते में हिकु ॾींहुं साई भाॼी भुॻा चांवर ठाहींदा आहियूं बिह बि महीने में ॿ टे भेरा त ठहंदा ई आहिनि जेके असांखे ॾाढा वणंदा आहिनि ठाहिण दाल पकवान बि घर में तरींदा आहियूं मुङ मुङ मूंखे ॾाढा वणंदा आहिनि छाकाणि त इहा ठाइण में बि ॾाढा इज़ी आहिनि ऐं खाइण में बि ॾाढा स्वादिष्ट आहिनि ऐं प्लस इन्हनि में प्रोटीन्स बि तमामु घणे मात्रा में आहे अॻे पापड़ त घर में ठाहींदा हुआसीं पर हाणे घर में त ठाहिण जी सहूलियत बि कोन्हनि ऐं टाइम बि कोन्हनि इनकरे पापड़ ॿाहिरां रेडीमेड घुराए करे खाईंदा आहियूं ॾही वड़ा मूंखे ठाइण तमामु घणा वणंदा आहिनि कचालुनि जी भाॼी मूंखे ॾाढी वणंदी आहे जेके मां ठाहींदी आहियां घर में बि ठाहींदी आहियां प्लस इनखां अलावा मूंखे करेला जेके थूम ऐं साओ मसालो मिर्च अद्रक कुटे करे भरे करे ऐं मथां धाॻो ॿधी करे जेके करेला ठाहिबा आहिनि उहे करेला मूंखे ॾाढा ठाहिण पसंदि आहिनि खाइण में बि वणंदा आहिनि ठाहिण में बि वणंदा आहिनि ऐं मां उहे पंहिंजे घर में लॻभॻि हफ़्ते में हिकु भेरो त अहिड़ा करेला ठाहींदी आहियां